म्हुज्या कुटूंबांत दादल्यांक आनी बायलांक समानताय आसा कित्याक हे संस्कार जे आसा हांव म्हज्या बापाय कडल्यान शिकलें आनी म्हज्या बापायन ताच्या आवय कडल्यान हे शिकिल्ले कित्याक आमच्या घराण्यांत केन्नाच जो आसा दादलो आनी बायल हांच्या मदीं कामा बाबतींतूय बी शिक्षणा बाबतीक जावं आनी कसल्या गजालीन भेदभाव केन्नाच केलो ना सदांच समानताय जी आसा वाटुनूच उरली आनी ही घडपाची गजाल कित्याक म्हज्या बापायचे जे आवय बापूय आशिल्ले ते भुरगेपणांतूच वायट जाल्ले कारणान म्हुजो बापूय जो आसा रांदपाक घरची कामां वावर जो आसा घरचो करपाक ते शिकले त्या कारणान फक्त बायलांनीच कामां करची घरची दादल्यांनी करची न्ही हें वेगळेपण जें आसा थंय घडलें ना जेन्ना दादलो हें काम करता हें आमी पळयलें तेन्ना जेन्ना म्हजो भाव आशिल्लो तोवूय बी तें काम करपाक शिकलो सो सारण मारप घरांतली आयदनां धुवप कपडे उमळप जावं सुकोवपाक घालप ह्यो गजाली ज्यो आसा आमी वाटून करतालीं हांवूय करतालें म्हुजो भावूय करतालो अशें न्ही की शिक्षण जावं खावपाक जेंवपाक फक्त चल्यांनीच घेवचे आनी घरची कामां चलेनीच करचें हें घडलें ना समानताय सगळे बाबतींत उरली खाणा जेवणा बाबतींत कामा बाबतींत आणीक शिक्षणा बाबतींत केन्नाच वेगळेपण हें आमचे मदी जालें ना कित्याक म्हज्या बापाय कडल्यान हें आमी शिकून आयल्लें तें आयज मेरेन तशेंच चल्लां आनी अजुनूय बी जेन्ना हांव घोवा घरा गेला तेन्नाय बी ह्योच गजाली घडत आसा ताकाय बी ते हेच संस्कार पडल्यात की वेगळेपण हें ना कामांं ही सगळ्यांनी करपाची हातभार कामांक सगळ्यांनी लावपाचो